इंसान के लिए आवाज़ तो बहुत ज़रूरी है जिसके पास आवाज़ नहीं है वो आवाज़ की कीमत को जानता है आवाज़ जो है एक दूसरे को जो है अपनी भावनाओं को बताना कहना और समझाना ये बहुत इम्पौटेंट है आवाज़ का होना तो हमारे केहने का मतलब है हमारी आवाज़ जो है हमा हमें अपने आपको जो है एक दूसरे के बीच दर्शाती है कि हम किस तरीके कि व्यक्ति हैं क्या हैं कैसे हैं जो भी अपनी बातें हैं एक दूसरे को हम उसी माध्यम से बताते हैं अब जिसके पास आवाज़ नहीं है वो कैसे अपनी जो है उस हिसाब से जो है एक्टिविटी की हिसाब समझता है चलिए वो बात तो अलग है आवाज़ जो है हमारी ये आवाज़ जो है जैसे होती है हम हम जैसे बोलते हैं अब बोलते बोलते या फिर गाते हैं गाते गाते कभी कभी हमारी आवाज़ थक जाती है या जो है जब गले में जो है थोड़ा कर्कशता हो जाती है त हम इस चीज़ को अपने आपको सही करने के लिए थोड़ा सा आवाज़ को स्लो कर देते हैं बोलना बंद कर देते हैं उस समय उसके बाद फिर थोड़ा सा जो है गर्म पानी का सेवन करते हैं और उसके बाद कई कई जगहों पर मतलब के कुछ लोग तो सौंफ भी खाते हैं सौंफ और श क्या बोलते हैं उसको जो है जो लकड़ी टाइप से होता है सो उसको सौफ़ औ उसके बाद मुलेठी लोग मुरेठी का उपयोग करते हैं कि गला जो है हमेशा साफ रहे जिससे अवाज जो है सही तरीके से निकले कभी के बचपन में लोग तो ये लोग भी बोलते हैं कि भाई अगर आपका आवाज़ साफ करनी है तो तीखा खाइए तीखा खाने से आवाज़ साफ होती है जो है आवाज़ साफ निकलेगा उसके बाद इसलिए जो है लोगों को सिखाया जाता है जो लड़के जैसे तुतलाने लगते हैं कुछ भाषाएँ ऐसी हो जाती है बच्चों की कि लोगों को समझ नहीं आती तो इसलिए उसी हिसाब से आदमी जो है उसको ले चलता है और हम तो जो है अपनी अवाज़ के लिए प्रयासरत रहते हैं कि हमारी अवाज जो है साफ निकले और हम अपनी अवाज़ से दूसरे को समझा सकें कभी कभी हम योगा करते हैं अपनी आवाज़ के लिए जो है कि हमारी आवाज़ जो है एकदम शुद्ध और साफ़ रहे योगा में जैसे हम बैठ जाते हैं प्रणायाम में बैठ जाते हैं तो जैसे एक मुँह से साँस जो है जैसे खींचते हैं फिर छोड़ते हैं उस साँस खींचते हैं छोड़ते हैं उससे जो है हमरा गला साफ होता है फिर उसके बाद कभी कभी हम जो है कभी कभी क्या पर डे मान जली सुबह शाम गर्म पानी का सेवन करते हैं गरारा करते हैं जैसे पानी लेकर जो है गर्म करके उसको जो है मुँह में डाल दे गरारा करते हैं साफ करते हैं उसको और उ करते हैं फिर उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि भैया आप सफर कर रहे हो तो धूल मिट्टी वहाँ ज़्यादा उड़ रहा है तो उसके लिए आप क्या करते हैं जैसे हम गुड़ जो है जो देशी गुड़ होता है उसको खा लेते हैं जो है तो जब उसको खाने से क्या होता वो जो चिकन आ रहा था आज जिससे कुछ चीजें आपके मुँह में जाएंगी तो आप वहाँ फँसेगा नहीं वो तुरंत जो है वहाँ से साफ हो जाएगा इस तरीके से आवाज़ को अपने हम सही रख सकते हैं और सुबह सुबह उठ कर जैसे होता है न कि आप मुँह को साफ रखिए मुँह को आप साफ रखेंगे तो आपकी अवाज़ साफ रहेगी और दाँत साफ रहेगा तो भी आवाज़ आपकी उसी से रिलेटेड है मुँह में अगर यदि आपके कुछ हो गया जैसे छाले हो गए कुछ अंदर हो जाता है तो आप कि अवाज भी उस हिसाब से परिवर्तन हो जाता है तो आप सफाई पर जितना ध्यान देंगी उतना आपका अच्छा रहेगा जितना आप योग करेंगे आवाज़ के लिए भी कई सारी योग है बोली जिसको बोलते हैं जो है जैसे अब देखिये हमारी जो भाषा है हमारी बोली है साफ निकल रही सही कहीं कहीं देखिए जैसे लता मँगेशकर कि जो है आवाज़ देख लीजिए इतनी सुरीली आवाज़ इतनी अच्छी आवाज़ कि सोचिए क्या करती होंगी वो अब हम लोग तो इतना अच्छी आवाज़ तो नहीं है लेकिन फिर भी अपने हिसाब से हमने इसको मेन्टेन किया हुआ है सही है उसके बाद आवाज़ जो थकान है जो है मेन चीज़ जो जो थकान होती है आप अगर लगातार बोलते रहेंगे कोई अगर अपने आवाज़ लगातार गाते रहेंगे लगातार बोलते रहेंगे तो आ आटोमेटिक आप थकान आपके मुँह को थकान हो जाएगी और आप नहीं बोल पाएंगे तो कहने का मतलब है कि एक समय के अनुसार जो है बोलना चाहिए जैसे आपको लगे आप चुप हो जाइए औ सब बंद होकर फिर आप जो है थोड़ा सा जो है सौफ़ वगैरह खा लीजिए थोड़ा सा जो है थोड़ी देर आप अप उसको विराम दे दीजिए फिर उसके बाद आप बोलना इस्टार्ट करिए कहते हैं जैसे मानव शरीर है शरीर जिस जैसे आप चलते हैं स जब पैर को जब थकान होती है आप बैठ जाते हैं उसी प्रकार से जैसे मुँह बोली भी हो गई मुँह भी हो गया आप बोलते बोलते पूरे थक जाते हैं तो चुप हो जाइए फिर दस मिनट बाद फिर अपना रियाज़ शुरू कर दीजिए यही होता है और गले में जो है अक्सर लोगों को क हो जाता है खिंचाव हो जाता है अंदर जो है थोड़ा कदस्ता हो जाती है कुछ न कुछ हो जाता है तो ओ आदमी हमेशा जो है उसको गरारा करके साफ कर लेता है तो मैं तो गरारा करके अपना साफ कर लेता हूँ जैसे हमको एहसास हुआ है कि हमारे इसमें कुछ खिच किच हो रही है कभी कभी हम थोड़ा बिक्स कि गोली आती है उसको भी ले लेते हैं विक्स गोली खा लेते हैं तो ये आवाज़ जो है गला एकदम साफ रहता है गला साफ रहेगा तो आवाज़ साफ निकलेगा ज़ाहिर सी बात है ठीक है बस ऐसे ही अपना करते हैं धन्यवाद